हमरा काजके अतिरिक्त घुमैमे नीक लागैए खेलैमे नीक लागैए गाना सुनैमे फिलिम देखैमे एहि सबमे नीक लागैए सगरे जाउ सबके साथ मिलिकऽ घूमू फिरी ओसब बहुत नीक लागैए लूडो खेलाबू सबगोटा बैसिकऽ गपशप करू ओसब बहुत पसन्द अइ हमरा सब भाय बहिन मिलिकऽ बातचीत करै छी हमसब काज कएलाक बाद हमरा ओसब काज बहुत नीक लागैए खानो बनबै छी तकर बाद तारा स्थान जाय छी हमसभ पूजा करैलए ओहो काज हमरा नीक लागैए सगरे घूमि फिरिकऽ अएलहुँ ओसब बहुत नीक लागैए हमरा तेँ